अॼु कल्ह जे ज़माने में जीअं त जीअं हले थो जीअं हरि को माण्हू बस पंहिंजी ई मौज में लॻो पयो आहे असां पंहिंजे ॿारनि ते ध्यानु नथां ॾियूं अॼु जे ज़माने जे हिसाब सां जीअं असां पंहिंजे ॿारनि जे मथां काफ़ी ध्यानु ॾियूं जीअं मुसलमान हूंदा आहिनि उहे पंज वक़्त जी नमाज़ ज़रूरु पढ़ंदा आहिनि कुझु बि थी पए उहे पंहिंजे ॿारनि खे बि उहो ई सेखारींदा आहिनि तीअं अॼु असांखे बि पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजी संस्कृति सेखारणु खपे की जीअं सत्संगु थिया असांजे झूलेलाल जा चालीहा था थियनि त उन्हनि खे विर्तु रखणु उनजी पालना करणु उहो ज़रूरु सेखारणु खपे ऐं जीअं सत्संगु में पार्ट वठणु थिओ अॼुकल्ह असांजे सिंधीन जा स्टेज शो बि था थियनि उन्हनि में बि उनखे पार्ट वठाएजे ऐं उनखे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं सेखारणु खपनि जीअं ऐं मने माउ पीउ जी शेवा करणु ऐं पंहिंजे बुज़ुर्गनि जी शेवा करणु उन्हनि खे ज़रूरु सेखारणु खपे जीअं हु अॻिते हली करे उन्हनि खे कॾहिं बि कंहिं ॻाल्हि जी तकलीफ़ न थिए ऐं असांजे आड़े पाड़े में बुज़ुर्गनि जी शेवा करणु कंहिं सां तिखो न ॻाल्हाइणु ऐं सभिनी सां प्यारु मोहोबत सां पेश अचणु इहो असां पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु ज़रूरु सेखारणु खपे कि जीअं बि कुझु बि थी वञे पर मंदरु वञो ऐं पंहिंजे वॾनि जी इज़त करणु उन्हनि खे शिक्षा